भई बचपन की सबसे प्यारी यादें खेल कूद है हम मिट्टी से खेलते थे कागज़ के खिलौने बनाते थे और मिट्टी के घर बनाते थे गली मोहल्ले में खेलते थे बगीचे में और गुल्ली डंडे खेलना ये सब बचपन की यादें बहुत हैं परिवार के साथ हम बैठना और परिवार के साथ भोजन करना धूप में घंटों गच्छी पे बैठना ये सब बचपन की यादें बहुत आती हैं बचपन से हमारा भविष्य छुपा हुआ है हमें अच्छे दिनों की याद भी दिलाती वो कठिन समय में हमें कुछ सीखने को मिलता और इसके बहुत गलती का अनुभव होता है हम पढ़ाई में ध्यान नहीं देते थे बचपन में और खिलौने में इनमें ज़्यादा ध्यान देते थे बचपन में कुछ चीज़ें सीखने को भी मिलती थीं परिवार से मोहल्ले से आसपास के लोगों से तो बचपन का याद हमें बहुत ज़्यादा आती है और बहुत कुछ सीखने को मिला है और बचपन के दिनों को तो हम भूल ही नहीं सकते अनुभव कि हमने क्या क्या किया है बचपन में गली मोहल्लों कुत्तों से खेलना गाय से खेलना ये सब भी हम करते थे और पतंग उड़ाना गुल्ली डंडे खेलना ये सब भी हम बचपन की यादें हैं हमारे साथ और यह हमें बहुत याद आती है और इससे बहुत सीखने को मिलता है